ہم کسان کی خود کشی پر کوئی خیالات بتا سکتے ہیں جیسے دھان ایک کسان دھان تین چار بیگھہ میں کیے ہوا ہے تو اگر اس اس میں قدرتی پانی نہیں ہوا تو وہ فوک ہو جاتا ہے چاہے پانی جتنا بھی دے موٹر سے پھر بھی کسان جتنا بھی پانی دے موٹر سے پھر بھی وہ اوپر کی پانی اوپر کی پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ دھان دھان موٹر کی پانی سے کتنا بھی دیں پھر بھی فوک ہو جاتا ہے دھان اس سے کسان خود کھسی کر لیتا ہے کیونکہ اسے منافع نہیں ہوتا اس لیے جیسے گیہوں گیہوں میں بھی اگر زیادہ زمین اگر ہل ہو ہال ہو زمین میں تو ٹھیک ہوتا ہے گیہوں ورنہ ورنہ سوکھی پر سوکھی زمین پر گیہوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ کیونکہ گیہوں میں بھی پانی لگتا ہے دھان اتنا نہیں لگتا ہے پھر بھی لگتا ہے پانی اتنا کہ گیہوں ہو سکے اگر گیہوں منی ہو گیا تو وہی کسان کو منافع نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کسان خود کشی کر لیتا ہے اور جیسے مکئی بھی مکئی میں بھی اگر مکئی دبا گیا یا ہوا ہوا کے جھوکوں سے بھی ہوا ایسے آندھی آتا ہے بارش آندھی طوفان تو اس میں مکئی گر جاتا ہے تو وہ اٹھ نہیں سکتا کیونکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ لگ نہیں سکتا اس کی وجہ سے بھی کسان خود کشی کر سکتا ہے کیونکہ کسان کو اگر فائدہ ہوگا تبھی نہیں تبھی ہی کسان کچھ لگائے گا کیونکہ کسان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے مکئی مکئی بھی لگاتا ہے پھر بھی اگر منافع نہیں ہوا اس سے مکئی میں تو تو خود کشی کر لیتا ہے اس سے بچنا چاہیے حکومت حکومت کیا سرکار مطلب دیتا ہے پھر بھی اور دینا چاہیے اسے کہ کھیتی کر سکے تاکہ اس کے پریوار چل سکے تاکہ جو کیونکہ کیونکہ بہت کسان خود کشی کر لیتا اتنا میں جتنا سرکار دیتا ہے اتنا میں اسے پار نہیں لگتا اس لیے خود کشی کر لیتا ہے کسان